हमरा पसंदीदा दौर अऽ ग्रुप सबके साथ यानि ग्रुप दौर जादा अच्छा लागै छै कियाकी ग्रुपमे हर एज कैटेगरीके लोग रहै छै दोसर बात आहाँ ग्रुपमे भागै छियै तऽ आहाँके मन लागैया आहाँके रेस दौड़ छोड़ैके मन नहि होइए किया अकेला भागबै तऽ कहिं ने कहिं साइकोलॉजिकल प्रेसर एते होइ छै कि चलो आब रुकि जाइ छी आब रुकि जाइ छी बहुत भए गेलै लेकिन ग्रुप दौड़मे कि होइ छै आहाँके कि पाँच या सात मेम्बर रहै छै तऽ एक दोसराके हौसला बढेने रहै छै कि नहि नहि चलू कन्टा आओर भए गेलै कन्टा आओर दौड़नाइ छै कन्टा आओर दौड़नाइ छै जेना कि आहाँके रेस पूरा भए जाइ छै और दोसर बात मन लागै छै तऽ ग्रुपमे सब रहल तऽ सब एक दोसराकेँ देखिकऽ हौसला बढ़ै छै हौसला देखिकऽ जाहिमे भागै छै तऽ अहाँके लम्बी दौड़के रनिंग करै छियै तऽ हम अहाँके इएह सजेस्ट करब कि अहाँ ग्रुपमे रनिंग करू तऽ जादा फायदेमन्द अहाँके रहत